एह् गुड़िया तुस किश अपने बारै किश दो चार पंगतियां बोलियै किश अपने बारै ई दस्सी सकदे ओ असें ई हां जी आं में सनानी आं में जंद्राह् दी रौह्ने आह्ली आं ते मेरे घर च मेरे मम्मी पापा ते मेरा इक भ्राऽ ऐ ते मेरे पापे दा नाम ऐ श्री पवन कुमार ते मम्मी दा नाम ऐ श्री रजनी श्रीमति रजनी देवी होर भ्राऽ दा नाम ऐ रिद्म डोगरा ते मेरा नाम कृतिका डोगरा ते में जंद्राह दी रौह्ने आह्ली आं ते में इद्धर उधमपुर कॉलेज च पढ़नी इद्धर बी एस सी करा नी फोर्थ सेम च ते इ'यै मेरा ऐम इ'यै कि में बैंकिग च जां ते एह्दे आस्तै में बी एस सी करा नी ते ओह्दे आस्तै बस इद्धर उधमपुर कॉलेज पढ़ने ई आह्नी क्योंकि साढ़े जंद्राह कॉलेज ते ऐ बट आर्टस दा ऐ ते इत्त गल्ला में इद्धर उधमपुर च पढ़ने गी आन्नी होन्नी आं ते बस